हमारे घर पर कई तरह की कई तरह की रेसिपी बनती है जैसे दाल चावल पूरी भाजी आलू पालक आलू पनीर सब कुछ बनता है मेरे घर पर और मेरे घरवाले खूब खाने के भी बहुत ज्यादे शौकीन है उनको हर तरह तरह के डिस डिसरू बना बना कर मतलब खाने के लिए चाहिए होता है कई बार वो मेरे मेरे से गाजर का हलवा बनान के लिए बोले मेरे को गाजर का हलवा बनने नहीं आता था तो मैंने यूट्यूब से पूछा उसने गाजर का हलवा मेरे को बनाने के लिए बताया मैंने गाजर को घिस कर फिर उसको कड़ाही घिसने के बाद कड़ाही गर्म गैस पर चढ़ाया फिर उसमें थोड़ा सा घी डाला फिर घी को गर्म होने के बाद उसमें जो गाजर मैने रेत के रखा था उसमें डाला उसको थोड़ी देर बाद भूनने के बाद फिर उसमें मैने मावा डाला फिर उसमें चीनी डाला दूध डाला फिर वो थोड़ी देर बाद भुना फिर वो काजू बदाम किशमिश ये सब डाल कर फिर मैंने कुछ देर तक भूना भूनने के बाद फिर मैंने घरवालों को दिया खाने के लिए वो लोग बोले बहुत अच्छा बना है फिर ऐसे मेरे घर वालों को फिर मेरे घरवाले बोले एक दिन इडली बना कर मेरे को खिलाओ तो गूगल से मेरे को इडली भी बनाने नहीं आता था वो भी मैने गूगल से पूछा गूगल पर यूट्यूब से पूछने के बाद बताया मेरे को कैसे कैसे इडली बनाते हैं जैसे जैसे वो बताया मेरे बताया मेरे को मैं वैसे वैसे बनाई दाल और उ चावल और उड़द की जो दाल होती है उसको मैंने रात भर भिगो कर रखा फिर सुबह उसको पिसा पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा वो सोडा मिला के और नमक मिला के मैने रखा मैने मिक्स करके रात भर उसको निम्बू का रस डाल कर इनो डाल कर फिर मैने उसको रात भर रखा फिर उसको सुबह जब उसमें झाग आ गया फिर उसको मैने फेट के फिर उसको इडली का जो बरतन होता है उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के गैस पर पंद्रह बीस मिनट के लिए चढ़ाया पंद्रह बीस मिनट हो जाने के बाद फिर मैने उसको उतारा उसमें से इडली निकाला तो वो अच्छे से अच्छे से हो गया था पूरा फूल गया था फिर मैंने ऐसे करके सारे इडली बनाया फिर मेरे को चटनी बनाना था तो मैने नारियल मंगाया नारियल को फोड़ कर निकाला फिर उसका छोटा छोटा टुकड़ा बनाया टुकड़ा बनाने के बाद मैने मिक्सर में डाला मिक्सर में डालने के बाद फिर मैने उसमें अदरक डाला मिर्च डाला पुदीना डाला दाल को घोल कर रखा था मैंने वो भी डाला नमक डाला डाल कर फिर मैने उसको मिक्सर में पिसा पिसने के बाद फिर मैंने उसमें तड़का लगाया सरसों का और वो राय कड़ी पत्ता डाला उसमें थोड़ा दो दो तीन हल हल लाल मिर्च डाला डाल मा डाल कर फिर मैंने उसको तड़का लगाया फिर मैने घरवालों को दिया खाने के लिए वो लोग बोले कहाँ से बनाया तुम तो बोल रही तुमको बनाना नहीं आता तो मैने बोला मैं यूट्यूब से देख कर बनाई मेरे फिर मैं एक दिन मेरे घरवालों को ऐसे ही रोज रोज तरह तरह का डिस मालब बना बना केर अलग अलग चाहिए होता है नास्ते में खाने के लिए वैसे ही नाश्ते में सुबह के टाइम वो मेरे से बोले कुछ नाश्ता बना कर खिलाओ तो मैने सोचा क्या बनाऊँ फिर मैने यूट्यूब से यूट्यूब में देखा दाल वो बेसन होता है न बेसन और सूज का नाश्ता बनाने के लिए तो वो उसमें बताया बेसन को और सूजी को उसमें एक एक में मिक्स करके फिर उसमें थोड़ा प्याज टमाटर हरी मिर्च धनीया नमक हल्दी थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाल कर उसको खूब भीगो कर दस पंद्रह मिनट के लिए रख देने के रखना है फिर रखने के बाद उसमे कड़ाही पर थोड़ा रेत तवे पर थोड़ा सा तेल लगा कर उसको जैसे रोटी बनते हैं उसको हाथ से फैलाना था फैला के उसको पलट कर उ उसको गैस पर थोड़े पन दस पाँच छः मिनट के लिए उसको का मलब होने के बाद फिर उतार कर फिर उसकी चटनी बना कर खा मैंने अपने घरवालों को दिया सुबह के टाइम खाने के लिए वो लोग खाय बोले बहुत अच्छा बना है ऐसे ही करके मुझको कुछ भी बनाना होता है तो मैं यूट्यूब पर देख कर बना लेती हूँ मेरे को कोई कुछ भी कहे बनाने के लिए मेरे को कोई टेंसन नहीं होता खाना बनाने में मै यू ट्यूब से जो भी बनाने रेसिपियो मैं यूट्यूब से देख कर बनाती हूँ मेरे को कुछ नहीं आता है कुछ अलग अगर खाने का मन हुआ तो भी मैं यूट्यूब पर देख लेती हूँ उसपे तरह तरह की रेसिपी बताता है जैसे आलू का आलू का परांठा आलू की टिक्की प्याज का पराठा प्याज कर कचौड़ी गोभी का परांठा ए चावल की टिक्की बेसन का हरेक हरेक तरह की रेसिपी उस पर बताता है मैं उस पर जब भी मेरे को खाने का मन होता है तो मैं बना लेती हूँ उस पर देख के मेरे घरवालों को भी और कोई नया सा डिस चाहिए बना कर खाने के लिए तो मैं यूट्यूब से देख कर बना लेती हूँ मेरे को कोई टेंसन नहीं होता खाना बनाने में जो भी मेरे को नहीं आता है मै यूट्यूब से देख कर बना लेती हूँ यूट्यूब से मेरे को खाना बनाने में कुछ नया रोज नया नया सीखने को भी मिलता है और मैं उससे सिखती भी हूँ और देखती भी हूँ बनाती भी हूँ और जो भी नहीं आता है मैं उसी से ही देख कर बना लेती हूँ